हिकु डांस प्रोग्राम यादगार ठहींदो आहे हुनजे डांस करण वारे माण्हुनि ते जडहि हो डांस करण वारनि जा लटा हुनजा स्टैप हुनजी ज्वैलरी हर शइ माने रखदी आहे डांस खे यादगार ठहिण में तरीक़ो हुनजो डांस करण जा स्टैप हर शइ उन खे यादगार ठहींदी आहे हुते ऑर्कैस्टा वजाइण वारनि जे मथो बि हुन डांस खे यादगार ठहिण जो सहयोगु हूंदो आहे ऑर्कैस्ट्रा त सुठी हूंदी आहे त डांस हुनसां बि फर्क़ु पवंदो आहे सिर्फ़ु हिकु डांस करण जे वारे जे मथो न हुते वजाइण वारे जे ऑर्कैस्ट्रा जो बि इलाही हथ हूंदो आहे और हिनजे सवाइ डा लाइटियूं और जेको बि माण्हूनि डांस करे तो हुनजो कॉन्फिडैंस हे सभु बि माइने रखदो आहे हिन हे सभु शयूं हिकु डांस खे यादगार और इलाही सुठो ठाही सघंदी आहे